میرے خاندان میں دیکھیے میرا جو خاندان ہے ہمارا خاندان زیادہ بڑا نہیں ہے اب جو ہمارے خاندان میں جو لوگ موجود ہے ان میں میرے کچھ ماموں میرے چار ماموں ہیں اور ایک خالہ ہے میرے کو

ہم لوگ پورے حیدرآباد ہندوستان سے ہی ہے

میں نے میرے خاندان میں سب سے زیادہ میں جس کے قریب تھا وہ میرے نانی جان تھی میں سب سے زیادہ قریب میری نانی جان کے ہی تھا اور اُن کو میں ہی عزیز تھا اور وہ مجھے عزیز تھے میں بہت زیادہ بہت زیادہ اُن کے لیے عزیز تھا اور میرے نانی جان کا انتقال ہو کر پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے میرے دوست احباب الحمد لِلّہ کئی مرتبہ میرا ساتھ دیے اور میرے دوستوں کی رہائش بھی حیدرآباد سے ہی ہے میرے بُرے وقت میں کام آتے ہیں